علاقائی اخبار فنون لطیفہ اور فنون لطیفہ کی ترقی کو اجاگر کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اس حوالے سے مندرجہ ذیل نکات قابل ذکر ہیں مثلاً خبریں اور مضامین اخبار مختلف فنون لطیفہ کے شعبوں جیسے موسیقی مصوری تھیٹر رقص اور ادب پر خبریں اور مضامین شائع کرتا ہے ان مضامین میں نئے فنکاروں کے تعارف نمائشوں کنسرٹس اور ثقافتی پروگراموں کی تفصیلات شامل ہوتی ہیں تبصرے اور تجزیے فنون لطیفہ کے ناقدین اور تجزیہ نگاروں کی رائے اور تبصرے اخبار میں شائع ہوتے ہیں جو قارئین کو مختلف فنکاروں اور فنکاروں کے بارے میں گہری معلومات فراہم کرتے ہیں انٹرویوز معروف فنکاروں اور ادیبوں کے انٹرویوز بھی اخبار کا حصہ بنتے ہیں جس سے قارئین ان کی زندگی کام اور فن کے بارے میں جان سکیں فنون لطیفہ کی ترقی میں کردار ادا کرنے والے یہ اہم عناصر ہیں مثلاً عوامی شعور بیداری اخبار فنون لطیفہ کے بارے میں عوامی شعور بیدار کرتا ہے اور لوگوں کو مختلف ثقافتی اور فنکارانہ سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ترغیب دیتا ہے ثقافتی تقریبات کی تشہیر مختلف ثقافتی تقریبات نمائشوں اور فنکارانہ پروگراموں کی تشہیر کے ذریعے اخبار ان کی حاضری میں اضافہ کرتا ہے اور فنکاروں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا مواقع موقع فراہم کرتا ہے فنکاروں کی حوصلہ افزائی نئے اور ابھرتے ہوئے فنکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے اخبار میں ان کے کام کی تعریف اور تشہیر کی جاتی ہے جس سے انہیں معاشرتی شناخت اور شہرت حاصل ہوتی ہے نتیجہ یہ کہ اخبار فنون لطیفہ اور فنون لطیفہ کی ترقی کو اجاگر کرنے میں ایک اہم پلیٹفام کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے اس کی کوریج تبصرے انٹرویوز اور تقاریب کی تشہیر کے ذریعے فنکاروں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور عوامی شعور میں اضافہ ہوتا ہے تاہم کوریج کی محدودیت اور تجارتی ترجیحات کے چیلنجز کے باوجود اخبار فنون لطیفہ کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتا ہے